जी आपको क्या काम है हाँ जी ज़रूर जी बिरयानी तो अभी देना मुश्किल है आपको वैसे कौन सी कौन सी चाहिए जी बिरयानी तो ठीक है आपको ये मिल जाएगी लेकिन मटन करी मिलना मुश्किल है आप कुछ और ट्राई कर लें जी आपने सुना तो सही है बिल्कुल सही बात है ये आप कुछ और ले लीजिए रोटी दाल दाल भी हमारे रेस्टोरन्ट की बहुत फेमस है दाल फ्राइ दाल मखनी दाल तड़का जी नॉनवेज में आपको हम फिश पकौड़े चिकन मच्छी भी यहाँ की बहुत अच्छी है आप वो ट्राय करें फिर तो आप आप चिकन ले लीजिए वो भी बहुत अच्छा है हमारे यहाँ का चिकन वो बटर चिकन आप वो ट्राय करें तो जी आपको ये मिलना तो बहुत मुश्किल है आपको तीन चार घंटे आपको थोड़ा समय का वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसको बनने में बहुत मुश्किल बहुत समय लगता है जी आपको कितनी प्लेट चाहिए तो एक प्लेट में भी मगर आपको समय तो बहुत लगेगा क्योंकि ये अब हम अकेले एक प्लेट तो बनाना ना मुश्किल है

जी आप एक दो घंटे वेट कर सकती हैं हम थोड़ा आपको एक थोड़ा कम बना लेंगे जी हम आपको निराश नहीं करेंगे लेकिन आपको समय थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा जी दो तीन घंटे तो लगेंगे कम से कम तो आप वहाँ पे मंगा सकते हैं आप होटल में आ जाइए जी थोड़ा मुश्किल तो है हमारे लिए ये जी एक तो हमें समय इसलिए भी लगेगा क्योंकि हमारे होटल में काम वाले भी थोड़े आज कम है थोड़ा ये ऐसा समय चल रहा है ना इसीलिए तो सब अपने घर भी गए हुए हैं इसीलिए थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा जी आपको थोड़ा निराश तो नहीं कर रहे लेकिन हाँ आपको समय थोड़ा जी हम कोशिश करेंगे अगर बन जाए तो हम आपको इसी नम्बर पे हम आपको कॉल कर देंगे हाँ जी हम पूरी हमारी पूरी हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हाँ जी हाँ जी एक प्लेट बिरयानी मटन करी के साथ ठीक है जी हाँ जी अब हम थोड़ा लेट कर रहे हैं तो हम आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा साथ में देंगे जिससे कि आपको थोड़ी परेशानी ना हो हाँ जी जी जरूर धन्यवाद